हेलौ औ आदा आटसा नैबे ओरै साफागुरिजों खैला मैला थांजायो ना ओरैथिं ए ओमफ्राइ लामाफ्रासो माबायदि मोनब्रा मानि लामाया फिस फाखा होनाय नङा नामा जारलाथारना होनबाथ' मानि एखदम दै बानाफोरबो जाला बायो होननाय खोनादां बिथिं

होमबाथ' बियो आलदा लामाजोंसो थांनां सिगोन नामा आलदा लामाजों थांजायो नामा अबेथिंबा औ बिजिनि जों दाइरेख ओरै हास्राव बारि साइदजों थांथार नांगौ होनदों नामा औ मानि नैबे साफागुरिजों थांबा माबा जाबायमोन नालाय एसे खाथिसिन जायो ना ओमफ्राइ दालांफोर गाज्रि फोरबो दंला बायोमोन नामाथाय हरै ए ए आटसा सा सा लामाया

होमबा थ' खस्थ' जागोन ना होनबाथ' बिजिनिजोंनो थांनां सिगोन माथो उफाय बाव बिजिनिजोंहायथ' मोजां जाजोबगोन दां लामाखौसो हनै बांद्राय मिथि जोबा ना ओमफ्राइ हरै बिजिनिजों थांनायखौ जारलाया

आच्छा आच्छा

आच्छा आच्छा होनबालाय बै ओमफ्राइ जेनबा हजोंथ' ससेया लामाया फिस जोबखा ना दां ना ना खैला मैलासिम फिस जाजोब खाबाय गासिबो

दे होनबालाय बेजोंनो थांनां सिगोन बेजों एसे एखदम गाज्रि जाथारबाय ना औ दे होनबालाय आदा गोजोनथों